بھارت میں ریاستی نقل و حمل کا معیار ریاست در ریاست مختلف ہے بعض ریاستوں میں بس سروس میٹرو ریلویز اور دیگر عوامی ذرائع نقل و حمل نسبتاً بہتر اور منظم ہیں مثلاً دہلی مہاراشٹر اور کرناٹک میں شہری ٹرانسپورٹ کا نظام جدید سہولیات سے آراستہ ہے تاہم دیہی علاقوں یا کم ترقی یافتہ ریاستوں میں ابھی بھی بنیادی سہولیات کی کمی وقت کی پابندی نہ ہونا اور سڑکوں کی خستہ حالی جیسے مسائل درپیش ہیں جہاں تک بھارت میں سفر کی لاگت کا تعلق ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کا سفر دنیا کے کئی ممالک کی بہ نسبت سستا ہے خاص طور پر عوامی ذرائع نقل جیسے بھارتی ریلوے روڈویز بسیں اور مقامی ٹرانسپورٹ تاہم سہولت آرام اور وقت کی بچت کے لیے اگر نجی یا ایئر ٹرانسپورٹ کا انتخاب کیا جائے تو لاگت میں واضح اضافہ ہو سکتا ہے اس لیے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ بھارت میں سفر عوامی ذرائع کے ذریعے سستا ہے مگر آرام دہ اور تیز رفتار سفر کے لیے مہنگا ہو سکتا ہے